एह् साढ़े ग्रांऽ च साढ़े ग्रांऽ च लगदा लेकिन साढ़े मतलब कि ग्रांऽ कोला कम से कम बी कोई दस किलोमीटर दूर ऐ ते इस जगह् दा नांऽ ऐ की वावा घार जितो उद्धर लगदा एह् ओह् बी लगदा मतलब कि साल दे इक बारी लगदा जि'यां कि गुनी मेला होंदा उस उस टाइम पर लगदा एह् अदे एह् उत्थै मतलब कि जि'यां की मेले च जि'यां बच्चें दे खढोनें होंदे ओह् होंदे जि'यां की हून खाने पीने आह्ल समान होई गेआ भी ओह्दे बाद च जि'यां की मतलब की मैक्सीमम उद्धर उस टैम बी लोक मतलब की ओह् करदे ओह्दियां ओह् लगदियां मतलब कि बड़ा कुछ लगदा लेकिन मतलब कि जि'यां कि होंदी ओह् लगदी दंगल होंदा ओह् ओह् लगदा बाबा जित्तो दा मतलब कि बड़ा बड्डा ओह् ऐ उद्धर बाबा जित्तो दा मंदिर ऐ बड़ा बड्डा उत्थै ते उद्धर कि दो दिन मेला मतलब उत्थै मेला त्रियै दिन उत्थै दंगल होंदा उद्धर दंगल ओह्दे बाद च कि मतलब बच्चे बुच्चे में ते मैक्सीमम मतलब की इक बारी गेई ही ओह्दे बाद च मिगी टाइम निं मिलेआ जाने दा क्योंकी साढ़े ग्रांऽ कोला दूर ऐ अस नेईं जाई सकने हैन नेईं टाइम मिलेआ मिगी इयां मेरे बच्चे बुच्चे कदें कुतै मतलब इक दो बारी गे ओह्दे बाद च ओह् बी निं गे ते जैदातर की मैक्सिमम उद्धर कि अच्छा मतलब कि बाबा जित्तो दा मंदिर ऐ बड़ा बड्डा सब किश शैल होंदा खाने ताईं लोक उत्थै मिट्ठा पानी लांदे जियां गुनी मेला होंदा मतलब कि जि'यां ओह् होंदी कास्ती होंदी निर्जला कास्ती मिट्ठा पानी लांदे खाने पीने दा समान होई गेआ बच्चे दे मतलब खढोनें होई गे एह् सारा किश उद्धर होंदा होर खास किश निं ऐ मतलब लग्गे मतलब ग्रांऽ बिच साढ़े ऐसा किश निं ऐ